हेलो जी गुड आफ्टरनून सर जी मैं काशिफ़ा बात कर रही हूँ जी मुझे ना अपॉइनमेन चाहिए थी फीवर हो रहा बहुत जी मैंने पैरासिटामौल ली थी पर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ एक हफ़्ते से जी आप की फ़ीस कितनी है जी और टाइमिंग बता दीजिए आप अच्छा क्या आप आज मिल पाएंगी ठीक है मैं कल आती हूँ कल आप सुबह मिल जाएंगी ना मौर्निंग में आप कितने बजे आ जाती हैं ओके ओके तो आज एपॉइमेन्ट हो जाएगी क्या कल के लिए या उ तुरंत ही होती है ओके ओके तो आज मेरी ज़्यादा ताबीयत ख़राब है तो आप कोई ऐसी मेडिसिन बता सकती है कि जिससे थोड़ा रिलीफ़ मिल जाए जी जी हाँ हाँ मैं कल आ जाऊँगी ओके ओके जी ओके ओके आप आप मुझे व्हाट्सप करें मैं मेडिसिन भेज दीजिएगा ओके थैंक यू